ہلو اولا ٹریول ایجنسی میرا نام رضی ہے میں نے اولا کیب بک کیا تھا اور میں اور میری بیوی کو جانے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کو تو ٹیکسی لے کر صبح آ جانا چاہیے تھا ہم نے سات بجے اسے بلایا تھا لیکن ہم نے سات بجے سے اس کو فون لگا رہا تو وہ فون اٹھا نہیں رہا ہے تو آپ ذرا دیکھیے ہم کب سے رے کھڑے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہم فون لگا رہے ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں اس سے پوچھیں کہ میرا وہ فون نہیں اٹھا رہا ہے تو بہت کوشش کی ہم لوگ نے لگائے دو تین بار لگائے فون لیکن وہ نہیں اٹھا رہا ہے آپ پلیز اس سے کانٹیکٹ کر کے ہمیں بتائیے ہم یہاں پر تیار ہو کر کھڑے ہیں میں اور میری بیوی ہاں جی آپ کا ہو جائے تو آپ مجھے کال بیک کر کیجیے گا تو پھر آپ کوئی دوسرا کوئی دوسرا ایڈجسٹ کروائیے ہاں لیکن ہمیں جانا آج ہی ہے بہت سارا ہمارا پروگرام ہے ادھر سے ممبئی جانا ہے پھر وہاں سے مال گھومنا ہے ہاں آپ وہ ہو تو کروائیے نہ تو پھر کوئی دوسرا کیب ڈرائیور کیب کر دیجیے ہاں نہیں میں اگر ایسا رہتا تو پہلے بولنا چاہیے تھا ہاں یہ آپ کی سروس پسند نہیں آئی ہمیں ایسا تھا تو ہمیں پہلے رات کو کال کر دیتے ہمیں رات میں تو ہم کوئی دوسرا کر لیتے لیکن اب یہ صبح ہم اٹھے تیار ہو گئے اس کے بعد سے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے ہاں جی آپ آپ کرو دوسرا کوئی ڈرے کیب کیب کر کے دو ہمیں اور کال کرو ہے نا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے